हॅलो स्कॅनेरो रेस्टोरंट न्ही आमी एक अर्द वर पयलीं तुमकां ऑर्डर दिल्ली की आमकां एक चिकन बिर्याणी आनी एक प्लेट लॉलीपॉप जाय म्हणोन आमची ऑर्डर तुमी घेतलेली मातशें आमकां सांगा ती ऑर्डर आतां आमकां कितले वेळान पावतली ऑलरेडी आमी एड्रेस बीन दिल्लो आतां ऑलरेडी अर्द वरूय जाल्लें आसा कितल्या वेळान तुमचें आमकां ऑर्डर पावतली